हैलो में के सी दे कन्नै गल्ल करां दा में तुसें गी इक ऑर्डर कीता दा ते एक्चुअली में जल्दी दे कम्म च बाह्र जाना पेआ ते में चाह्न्नां कि तुस जेह्ड़ा ऑर्डर ऐ तुस मेरे अकाउंट च रिफंड करी ओड़ो ते एह् मेरी रिक्वेस्ट ऐ क्यों में सी ए दा रेगुलर कस्टमर आं ते रोजमर्रा दी जिन्दगी च ऑर्डर करदा रैहना ते में एह् बड़ा जरूरी कम्म आई गेदा इक एह्कड़ा नाल मिगी बाह्र जाना पेआ ते में तुसें गी रिक्वेस्ट करा दा कि मेरे जेह्ड़े पैसे न ओह् मेरे वॉलेट च रिफंड करी ओड़ो